भारत की अधिकारिक भाषा कौन सी है हिनजो अंसर मां तव्हांखे सिम्पल लैंग्वेज में ॿुधायां थो भारत भारत में घटि में घटि ॿारहं ॿावीह ॿावीह खां टेवीह लैंग्वेजिस आहिनि उन मां मेन मेन जीअं असां चई सघूं था हिंदी आहे गुजराती आहे बंगाली आहे असामी आहे आए कनडा आहे कश्मीरी आए कोंकनी आहे मलयालम आहे मनिपुरी आहे मराठी आहे नेपाली आहे ओरिया आहे पंजाबी आहे सिंधी आहे संस्कृत आहे तमिल आहे तेलगु आहे उर्दु आहे बोडो संताली मेथली डोगरी ईअं ई अञा लैंग्वेजिस आहिनि और देश में आमतौर पर ॿोली जाने वाली कुछ अन्य भाषाए कौन सी है इन मां सभिनि खां वधीक तव्हां ॾिसो त हिंदी ऐं इंग्लिश ऐं गुजराती वधीक ॻाल्हाईंदा आहिनि माण्हू आपकी क्या राइ है देश में भाषा की विविधता के बारे में मुंहिंजे हिसाब सां अगरि तव्हां ॾिसो त असांजे भारत देश में अलॻि अलॻि माण्हू आहिनि केरु हिंदू आहे केरु इस्लामिक आहे केरु क्रिस्टेनिटी आहे केरु पारसी आहे केरु छा आहे छा ना आहे सिख आहे पर तव्हां ॾिसो सभिनी पंहिंजे पंहिंजे लैंग्वेज में ॻाल्हाईंदा आहिनि ॻोल्हींदा आहिनि ठीकु आहे उन खां पोइ बि असांजे देश में प्यार ऐं मोहब्बत जी अहिड़ी सुठी सुठी सिचुएशन आहे की माण्हू ख़ुशी ख़ुशी रहंदा आहिनि त हिन करे मूंखे पंहिंजे भारत जे मथा फ़ख़्रु आहे